हमर बेगुसरायमे टिकट बुकिन्ग होटल बुकिन्ग अपडेट यात्रा समय प्लेटफॉर्म नम्बर एस्टेशन या बस रिपोर्ट लोकेशन खातिर हमरा आओरके बहुत दिक्कत होइ छै किएकि गाममे सभके पास मोबाइल रहै नहि छै जे मोबाइलसे हम करि सकै छिए करि सकै छिए अपडेट आओर टिकट बुक होटल बुक एस्टेशन या कोइ भी लोकेशनके जानकारी भी लै मे तऽ ट्रान्सपोर्ट खातिर लिए कोइ भी चीज खातिर ले हमरा आओरके बहुत दिक्कत होइ छै इहाँपर गामघरके छिए बेगूसरायके तऽ आओर इस्थिति बहुत खराब छै एकरासब खातिर ले हमरा जतेक देरमे हम सोचबै कि जे मोबाइलसे अगर करि लिए तऽ नेट सुविधा बहुत दिक्कत रहै छै नेटे नहि चलल सभके जिम्मामे फाइव जी फोर जी के जमाना छै तऽ सभके जिम्मामे तऽ फाइव जी फोर जी छै रहै नहि छै गाममे मिलै नहि छै अगर ककरो पास रहबो करै छै कहै तऽ कहै छिए तऽ नेटे नहि रहै छै नेटे नहि काम करलक एकरा खातिर ले बहुत परेशानी झेले पड़ै छै बहुत परेशानीके सामना करिते हुए अँ जाइ पड़ै छै बेगूसराय एस्टेशनेपर या टिकटे काउण्टरपर जाके टिकट बुक करै पड़ै छै ओकर बादो नहि टिकट बुक होइ पाबै छै या होटल बुक होइ पाबै छै अपडेट यात्रा रहल तऽ आओर समस्या बहुत खराब होइ छै आओर प्लेटफार्म नम्बर लै पड़ै छै तऽ ओहोमे मारामारी होइत रहै छै आओर दुइ दुइ रुपाके चीज चारि रुपामे मिलल ऑनलाइन करेलहुँ तऽ मुरखहबा जे गाममे लोक रहै छथिन हुनका आओरसे तऽ हेतनि नहि तऽ ओ ऑनलाइन नहि करेथिन जएथिन एस्टेशनेपर टिकट कटबै ले टिकट नम्बर प्लेटफॉर्म नम्बर लै ले तऽ दुइ रुपैआके चीज चारि रुपैआमे चारि रुपैआके चीज छओ रुपामे मिलै छै लेकिन मजबूरीवश लोक करथिन तऽ कि करथिन जाए पड़बे करतै करै पड़बे करतै तऽ ईसबमे आसान तरीका छै जे अगर सोचथिन गामघरके लोक जे मोबाइलसे करि लिए तऽ अगर नेट काम करतै तऽ मोबाइलसे आसान छै कटि जएतै तुरन्त या फिर ऑनलाइन करि लेबै सबचीजके सुविधा ऑनलाइन मिलि जएतै अगर नेट काम करै छै तब नहि करै छै तब फेर तऽ जाइए पड़तै आसान तरीका तऽ छै तऽ मोबाइलेसे आओर लेकिन नहि मोबाइल रहतै तऽ जाए पड़तै सबसे समस्याके सामना करिते हुए जाए पड़तै बेगूसरायपर जे चीज जहाँपर उपलब्ध छै ओहेँ जाके हमरा लै पड़तै आओर कि करि सकै छिए रऽ बहुत चीजके दिक्कत होइ छै हर जगह एगो बेगुएसराय नहि छै इहाँ बिहार राज्यमे तऽ हर जगहे ई चीजके समस्या रहै छै हर जगह धाँधलिए होइ छै हर जगह लोक आसान काम लगै छै लेकिन आसान तरीकासे होइ नहि पाबै छै बहुत चीजके सामना करिते हुए तकर बाद ए चारि घण्टा लोक लाइन लगथिन तब एगो टिकटके कटि सकै छै या प्लेटफार्म नम्बर मिलि सकै छै ईसब खातिर ले आओर लोकेशन खातिर ले तऽ आओर दस गोके पुछहो आओर तब जाहो एक जगह नहि तऽ बैठल रहऽ अगर पुछबहो अच्छा आदमी छऽ तऽ बढ़िआँसे बतै देलकऽ आओर नहि अगर अच्छा आदमी छऽ तऽ दस जगह बौखैत बौखैत अपन एक मिनटके जगहपर चारि मिनट तोहर समय बरबाद होतऽ लेकिन तुरन्त नहि पहुँचि सकै छऽ एक्जैक्ट एक लोकेशनपर एकरा खातिर लोक हर चीजके ज्ञान बुद्धि रखैके चाही लेकिन हर आदमी तोहरा हर सफरमे अँ अच्छा आदमी नहि तोहरा मिलि सकै छऽ बतबैवला हर जगहपर अच्छे आदमी नहि होइ छै किछु जगह खराबो आदमी छै किछु जगह अच्छो आदमी होइ छै जकरा खातिर ले अँ कभी कभी यात्रामे लोकके समस्या बहुत तरहके आबै छै खड़ा होइ छै लेकिन कि करतै लोक सबचीज मिलैके चलै पड़ै छै करै पड़ै छै आओर आसान तरीकामे ऑनलाइन हम करि सकै छिए मोबाइलबा रहतै तभिए तऽ ककरोसे हम करि सकै छिए ऑनलाइन नहि तऽ नहि करि सकै छिए आओर एतने बात छै